तुस पिच्छले दिनें च केह्ड़ियें केह्ड़ियें जगहें च गे न ते उ'नें जगहें पर जाइयै तुसें केह् केह् दिक्खेआ ऐ ते जि'नें चीजें गी तुसें दिक्खी बड़ा तुसें गी अच्छा लग्गेआ ऐ होर कुदरत दे नजारे दिक्खने दे कारण थोआड़ा दिल बड़ा खुश होआ ऐ ते तुस चांह्दे न हून में जगहें पर बार बार जां अ'ऊं हून में पैह्लें पंचैरी गेआ हा मिगी जेह्की घरा कश चीज़ ऐ ते ओह् पंचैरी उत्थै हून टुरिस्ट प्लेस जगह ऐ इ'न्नी अच्छी बनी दी ऐ कि होर उत्थै हर बंदा जंदा बी ऐ अच्छा उत्थै रौह्नें आस्तै बी शैल पार्क बना दा बी ऐ उत्थै शैल जगह ऐ ठंडी ठंडी जगह ऐ कन्नै ओह्दे बाद में इद्धर मतलब पत्नीटॉप बी गेआ ते में ओह्दे बाद में डुड्डू बसंतगढ़ बी गेआ होर अग्गें पिच्छें जगहें गी गेआ में जम्मू गेआ डुड्डू बसंतगढ़ बगैरा अग्गें पिच्छें घुम्में दा ओह्दे बाद में ठंडी ठंडी जगह कन्नै इक उत्थै सांकरी गेआ हा उत्थै इक्क मंदिर ऐ उत्थै बी गेआ हा उत्थुआं अग्गें पिच्छें शैल अच्छी जगह ऐ अग्गें पिच्छें मतलब हर जगह लभदी बी ऐ सरमोली गेआ में उत्थुआं खल्ल साईड लभदा ऐ उधमपुर बी लभदा ऐ कटरे आह्ली साईड बी लभदी ऐ लड्डा बगैरा मतलब कि उच्ची धार ऐ मतलब सभनें कोला उच्ची धार ऐ ओह् उत्थै इक मतलब मेला लगदा ऐ ओह् मेला दो त्रै दिन दा चलदा ऐ ते ओह् मेला इन्ना स्हेई होंदा ऐ कि उत्थै मतलब हर बंदा जंदा ऐ ते उच्ची ते सभनें कोला उच्ची जगह ऐ ओह् पत्नीटॉप बी उच्ची ऐ ते सरौली जेह्ड़ी ऐ ओह् होर उच्ची ऐ ओह् टॉप ते उत्थुआं उधमपुर ते लगदा ऐ कटरा लगदा ऐ मतलब ओह् इक ऐसी जगह ऐ मतलब बहुत अच्छी जगह ऐ पर अस घरै कोला साढ़े कोल लग्गी जंदे तीन चार घैंटे लग्गी जंदे उत्थै पैद्दल जाने गी पर गड्डी च जाना करियै इक डेढ़ घैंटा लगदा ऐ पर अस ज्यादातर पैद्दल गै जंदे कि ठंडी ठंडी धारें बल्लें बल्लें जंदे बेहियै मतलब बैठे खाना पीने आस्तै लैते दा होंदा ऐ रस्ते ई खंदे पींदे जंदे जिसलै जाना असें कुतै बी सैर करने गी जाना तां असें खान पीन जेह्ड़ा लैते दा होंदा उं'दे कन्नै अपने मज़े बल्लें बल्लें जाइयै ते खंदे आं पत्नीटॉप गेआ उत्थै बी मज़ा ऐ इक अच्छी जगह ऐ ठंडी जगह ऐ पर एह्कियां जेह्ड़ियां जगह न पत्नीटॉप होई डुड्डू बसंतगढ़ बिच सरौली होई साहरी होई पंचैरी बी हून टुरिस्ट प्लेस जगह अच्छी बनी दी ऐ उत्थै बी लोग जंदे न ते हून में पिच्छले दिनें कटरे गेदा हा पैह्लें ते में इत्थुआं उधमपुरा दा बस्सै ई बैठा ओह्दे बाद में गेआ कटरा बस्स स्टैंड उतरेआ ओह्दे बाद में उत्थुआं में उत्थुआं अग्गें जंदे वाणगंगा आई जंदी ऐ वाणगंगा ओह् उप्पर आई जंदे अद्द कुंआरी आई जंदी ऐ ओह्दे बाद सांझीछत्त आई जंदा ऐ ते सांझीछत्त दा जाइयै कटरा दरबार जेह्ड़ा माता दा दरबार ऐ इत्थै ओह् गुफा ऐ उत्थै पुज्जी जंदे उत्थै दर्शन कीते असें फिर उत्थुआं पैद्दल चली जंदे पैद्दल साबंली जगह ऐ अग्गें पिच्छें शैल जगह ऐ सामनै सभनें कोला शैल लभदे उत्थुआं अग्गें पिच्छें मतलब इ'न्ना ऐ कि अस जित्थें बी जंदे आं अस इक घुम्मने दा इरादा होंदा साढ़ा अस उत्थै जां अच्छी जगह जां शैल मतलब दिक्खने गी जन्ने आं कि आं अस इत्थै गेदे हे साढ़ी याद आई जंदी कि अस उत्थै गेदे हे